मध्यप्रदेश के इसी गाँव में निवास करते हैं और कुछ समय बच्चे पढ़ते हैं इसलिए हम शहर में भी रहते हैं और वहाँ कि हम गाँव और शहर में काफ़ी पहनावे में अंतर होता है गाँव कि महिला अक्सर साड़ी वगेरह में रहती हैं जब कि शहरों में सलवार सूट और अन्य परिधान पहनती है कुछ क्षेत्र हमारे मध्यप्रदेश में ऐसे जा जनजाति क्षेत्र हैं उनका पहनावा भी हमसे कुछ अलग है वहाँ मालवा क्षेत्र का अलग है सामाजिक तौर पर भी जैसे पंजाब से आए हुए लोग जो यहाँ निवास करते हैं वह पंजाबी पट्याला ड्रेस पहनते हैं और हमारे राजपूत समाज के लोग पूरा वस्त्र जिससे हमारा शरीर ढका रहे वह उस प्रकार का परिधान पहनते हैं

भारतीय संस्कृति के अनुसार धार्मिक पर्वों पर अपने ड्रेस पहनकर नाचना गाना सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपना उपस्थिति दर्ज करवाते हैं आभूषणों कि जहाँ तक बात है गाँव के अंदर आयल सट कड़ी आँवलें पहनते हैं जब कि शहरों में पजेब उसके साथ में कंदौरा बिछिया चेन अंगूठी हार मंगलसूत्र माथे पर टीका आदि का उपयोग किया जाता है